हैलो स्विगी अच्छा मां इयहो ॼाणण थू चाहियां की होटल जवार में जेके टेबल बुक कराइणी आहे यारहीं जुलाई जे लाइ हा मूंखे इयो पुछिणे आहे की उह बुक थींदी मूंसा यारहीं जुलाई की न तव्हां हुन लाइ कुझु नंबर या कई नंबर ॾिंदव या इंफॉर्मेशन ॾिंदव हा ठीकु आहे तव्हांजी महिरबानी